हैलो

अच्छा अच्छा अच्छा एह् मिगी ना थोह्ड़े शैल शैल नमें डिजाइना दे गैहने चाहिदे हे तुंदे कोलूं

हां मिगी ओह् चाहिदी ऐ ठीक ऐ ते मोर मोर डिजाइना आह्ले मिगी ओह् चाहिदे झुमके चाहिदे मोर डिजाइना आह्ले आहो ठीक ऐ ते कन्ने कन्ने मिगी कड़े चाहिदे ऐ कोई शैल डिजाइना आहले ओह्द उप्पर इयां नाम आहले डिजाइन तुस पाई दिंदे ओ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ एह् तुं'दी तुं'दी दुकान केह्ड़े आहले पास्से ऐ शामी आइये ना तुं'दे कोल ते तुसेंगी डिजाइन सारे ना पसंद करी जाग अच्छा अच्छा

ठीक ऐ ठीक ऐ एह् मीं आइए ना कल तुंदे कोल आइए ना ते मैं तुसेंगी सारे डिजाइन ना करिये ना पक्के ते दस्सी जागी फिर ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी ठीक ऐ जी